میں نے اپنے والد اور دادا سے کئی عظیم رہ رنما اور پیشواؤں کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے علاقے کی تاریخ میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں خاص کر اتر پردیش اس اس کے آس پاس کے علاقوں میں مغل بادشاہوں نوابوں اور آزادی کے ہیرو کا بہت بڑا اثر رہا ہے میرے دادا اکثر شہنشاہ سوری کا ذکر کرتے تھے وہ ایک بہت بہادر اور عقل مند حکومت حکمران تھے انہوں نے گرینڈ ٹینک روڈ بنوائی جو آج بھی پوروی اور مغربی برات کو جوڑتی ہے شہنشاہ سوری کا ان انصافی نظام بہت مشہور تھا ان کا طریقے حکومت انتظام ہے مشہور اور لوگوں کے لیے فائدہ فائدے مند تھا میرے والد نے اکثر بادشاہ شاہ ظفر کے بارے میں بتایا جو آخری مغل بادشاہ تھے